जों बिजनेस खालामनो थाखाय गोबां दस्रा दस्रा बिजनेस दं जेरै गय बेफारि फाथै बेफारि मैगं बेफारि मोसौ बेफारि बोरमा बेफारि ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन बिजनेस दं बे बिजनेस आव गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो रां गैयाब्ला बिजनेस खालाममो हाया बिजनेस खालाममायाव मोनसे प्रफिट थायो जेराव जेरै नों बिजनेस खालामो रोङाब्ला प्रफिट जाया बे बिजनेस आव गोबां आइदिया नांगौ बिजनेस आ जाबाय जोंनि मोनसे थांना थानायनि बिजनेस बे बिजनेस आ जोंनि थांना थानायखौ रैखा खालामो जेरै सानसे मावाब्लानो मोनजाया बिनिखायनो बिजनेस आ जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां बिजनेस मावनो थाखाय नों फार्सट आव रां दिहुननांगोन खामायग्रोनांगोन बिनि उनावसो इनकाम आ फैयो जों बिजनेस खालाममो हायो जेरै मोसौ बेफारि गोबां बेफारि थायो मोसौ बेफारिआ जाबाय गुबुन देसनिफाय गुबुनाव साप्लाइ खालामनाय आरो बे बिजनेस आ मोनसे मोनसे मोजां बिजनेस आरो जेरै जों दखान होनानै जानो हायो रेन्ट होनानै जानो हायो बिदिनो गारि सालायना जानो हायो बिदिनो गय फाननानै जानो हायो गय लानानै जानो हायो बिजनेस आ जाबाय जोंनि मोनसे थांना थानाय बिजनेस आ नों गोबां खरसा खालामनांगौ जायो मानो होनोब्ला जेरै नों बिजनेस आव ओंखारब्ला नोंनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियन्स जेरै जोंनि थांना थानायनि लामाखौ दिन्थायो बे बिजनेस आव गोबां जेंना फैयो जों बिजनेस खौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनो मोनो जेरै कलेज आव स्कुल आव सोलोंबोनो मोनो गोबां लिरगिरि लिरगिरिफोरा जोंनो फोरमायो जेरै बिजनेस आ जोंनि थाखाय थांना थानायनि प्रफिट बो थायो इनकाम बो थायो लस बो जायो आव जेरै लामा खालामनाय बिजनेस भारतनाव गोबां गोबां गुबुन गुबुन बिजनेस दं जोंनि मनत्रि गोबां गोबां गेदेर गोलाव मानसिफ्रा गुबुन गुबुन बिजनेस मावनानै जिउ जिउआव थांनानै दं बिजनेस आ जाबाय जोंनि लाइफ आव साक्सेस खालामो जों बिजनेस खौ मोजां लामाजों बाहायनांगौ बिजनेस आ जाबाय जोंनि भारतनाव गुबुन गुबुन बिजनेस दं जेरै अमा बिजनेस अमा बिजनेस आव गोबां सैसोनांगौ ओमफ्राय गुबुन गुबुन बिजनेस आवबो सैसोनांगौ जायो